تلنگانہ میں کاروباری شعبہ مطلب اب ہر لوگ الگ اپنا اپنا کاروبار کرتے ہیں لیکن اپنے اپنے کاروبار کرنے کے باوجود ان لوگوں کو کچھ لون کی ضرورت ہے یا پھر کچھ بھی ضرورت ہے تو گورنامنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں